पांच अशी तारीक ज्यो हांव केन्नाच विसरपाक शकचेना त्यो म्हटल्यार दोन ऑक्टोबर अठराशें एकोण सत्तर ह्या दिसांक आमचो एक व्हडलो नेता महात्मा गांधी हांचो जल्म जाल्लो दुसरी म्हटल्यार चवदा सप्टेंबर एकोणशें एकोणपन्नास हो दीस हिंदी दीस म्हूण शाळांनी मनयतात तिसरी म्हटल्यार पंदरा ऑगस्ट एकोणशें सत्तेचाळीस आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळलें चवथी म्हटल्यार एकोणीस डिसेंबर एकोणशें एकसश्ट ह्या दिसाक आमचें गोंय मुक्त जाल्ले पांचवी म्हटल्यार अठरा जून एकोणशें शेचाळीस हो दीस आमी गोवा क्रांती दीस म्हणून मनयतात